औ मामोन ए ओंखारनायाथन एग्रिकालचार डिपारमेन्टआव ओंखारदों आसाम पुलिस एसआइ ओमफ्रायो बिदिनो कामान्ड'फोर बिदिनो एसएससि सिआरपिएफ गोबाङानो ओंखारदों ओमफ्राय मानोमोन जेनेबा ए नों अबे अबे मोनसेखौ एप्लाय खालामगोन आं एसआइनिखौ खालामनो सान्दोंमोन एसआइनिया एप्लाइया जासिगोन औ औ मानि एसआइआ बे मासनि माबायाव टुयेनटिनाइनफ्राव जागोन औ पस्टआ खिन्थु बांद्राय बुरजा नङा एसे खम दस्रा एग्रिकालचारफोरनिया एसे बुरजामोन पस्टआ औ दे जेनेबा नों अबेखौ मोजां मोनो एप्लाय खालामनानै दोनदो औ जायो खालामदो एग्रिकालचारनिया पस्टआ बुरजामोन खालामोब्ला एसआइनि औ आंबो एग्रिकालचारखौबो खालामनानै दोनगोन औ जागोन जागोन दे एप्लाय जाब्ला खबर होगोन आं औ दे